हम अप्पन दोस्त सबके सङ्ग गेलऽ छिए ट्रिपपर तऽ हम यहाँसँ बस पकड़िके गेलऽ छिए ट्रिपपर देखैलए नेपाल नेपालमे हम देखलिए बीरपुर बैरेज बीरपुर बैरेजमे हम देखलिए पानी कइसे जाइ आबै छै आओर वहाँके पानीके कारण हमसबके बिहारमे बाढ़ पानी आबि जाइ छै आओर हम वहाँ गेलिए वहाँके मौसम एतना अच्छा रहै कि बतैइए वहाँके मौसमके बारेमे वहाँके लोक वहाँके लोक बहुत अच्छा अइ वहाँके खाना पीना वहाँ सिर्फ मछलिए मछली मिलैए आओर हम अपन दोस्त सबके साथ बहुत मजा केलिए बहुत घुमलिए आओर फोटोसब लेलिए आओर सब बहुत एन्जॉय करलिए आओर